हैलो नमस्ते मैं डॉक्टर बोल रही हूँ अच्छा अच्छा क्या हो रहा है अच्छा आपकी परेशानी क्या है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आप के चल रही है ये ऐसे आप के क्या खून की कमी भी हो सकती है हाँ आप आ जाना हमारे क्लिनिक पे हम जाँच करवा देंगे आपकी मैं सुबह आठ बजे से दो बजे तक तो हॉस्पिटल बैठती हूँ और तीन बजे के बाद में मैं घर पे बैठती हूँ मैं ये पुराना अस्पताल है सरकारी उसके सामने बैठती हूँ अच्छा आ जाना आपकी जाँच करवा देंगे हाँ आप की जाँच करवा देंगे वो तो जाँचों से पता चलेगी जाँच उंच करके ही आपको दवाई दी जाएँगी अच्छा तो लिवर पे फेट हो सकता है ज़्यादा पानी पीओ जितना हो सके उतना और हरी सब्जियाँ यूज करो अनार शामिल करो खाने में हाँ हाथ पैरों में झंझनाहट भी रहता होगा हाँ तो वो खून की कमी हो सकती है क्या आपने हिमोग्लोबिन चेक कराया था तो आप आईये हमारी क्लिनिक पे हम आप की जाँच करवा देंगे और देखकर ही दवाई देंगे अच्छा अच्छा तो आप आ जाना हाँ चेकअप करवा देंगे आपके फ्री चेकअप करवा देंगे सरकारी होस्पिटल से आप आ जाना हाँ ठीक है